ہیلو السلام علیکم آپ دوا کے ہول سٹیلر بول رہے ہیں جی ایسا نہیں کہ ہم کو دوا لینا تھا زیروڈال اس کی چار پتا

اس میں کچھ ڈشک کر دیتے ہیں مہربانی ہوتی ہے آپ کی

نہیں ہم کو تو چار ہی پتا چاہیے تھا جی اور بھی دوا چاہیے جی جی جی جی جی جی ہم ہم کے دکان سے برابر دوا لیتے ہیں سمجھا نا

آپ ہم کو پہچان نہیں رہے جی ہاں علی موڑ پہ دکان ہے میری ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہم آئیں گے ٹھیک ہے